हैलो हरदास मल छा तव्हां अॼु सूमर ॾींहुं असांखे राति जो मानी पहुचाए सघंदव घर में हिते टे नंबर उल्हासनगर में बैरिक नंबर सौ चोवंजाहु सेक्शन अरिड़हं हिन वटि डॉक्टर जे पासे में कैप्टन डॉक्टर जे पासे में अशोक अनिल टॉकीज़ जे पासे में न त तव्हां काई मूंखे असांखे फूड ऑडरिंग ऐप ॿुधायो तव्हां अगरि असांखे डिलीवर न करे सघो त असां तव्हां ज़ोमेटो था ऑडर कयूं था असांखे मोकिलींदव अॼु चालू अथव तव्हांजो कृपा करे तव्हां असांखे ॿुधायो असांखे अॼु राति जो मानीअ जो ऑडर ॾियणु आहे